वैसे हमारे जीवनकाल में किसी भी तरह की दौड़ा दौड़ी की प्रतियोगिता हमें ऐसा याद नहीं है कि उसमें हमने भाग लिया हो या किसी की रनिंग क्लब में शामिल हुआ हो अर्थात हमें इस मामले में हमें अनुभव नहीं है हुआ यूँ था कि कुछ वर्ष पहले हमारा पैर टूट गया था आने वाले समय में इधर जब भी कभी ऐसा होता है तेज़ चलते हैं तो हमे दर्द महसूस होती है और उसकी टीस अभी भी सुनाई दिखाई देती है और महसूस होती है इसीलिए हमें ज़्यादा अनुभव इसमें नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि यदि ऐसा रहा आने वाले समय में अगर हमें मौका भी मिलेगा जुड़ने के लिए तो शायद हम अपने शारीरिक कष्ट के लिए हम उसमें जुड़ना पसंद नही करेंगे अत यह हमारे लिए